इक में मोमोस दी प्लेट मंगवाई दी ही ते इक में आर्ड़र दिता हा मोमोस दा ते में अपने दोस्ते गी आक्खेआ हा इक मोमोस दी प्लेट लेई आयां मोमस दी प्लेट नीं आंह्दी ओह् भेजी हा मेरे आस्ते स्प्रिंग रोल ओहे में आक्खेआ मेरे दोस्ते गी कि एह् भाई तू केह् भेजेआ मेरे पैसे वापिस कर मेरे पैसे वापिस नीं कीते ओस बाकी ओस आक्खेआ में आक्खेआ भाई पैसे वापिस करी ओड़ मेरे जे में तुकी आक्खेआ कि मोमस भेज तू एह् स्प्रिंग रोल भेजियै टकाी ओड़े ओह् जेह्के पैसे मिगी वापिस होने चाही दे बाकि तुस आक्खे दे स्प्रिंग रोल मोमोस खाने तुसें स्प्रिंग रोल भेजी ओड़े गलत चीज ऐ एह् तुसें एह् नेईं भेजना चाही दे बाकी तुस आक्खा दे